हा मूंखे नल जी यानी म्युनिसिपल पाणी मिलंदो आहे पर इहा पाणी साफ़ सुथिरो न हूंदो आहे मूंखे अगरि नल जो साफ़ पाणी मिली वञे त असांजा घर जो कमु जो भार घटि थी वेंदो ऐं आरो या एक्वागाड प्यूरीफायर जी ज़रूरुत ई असांखे न पवंदी असां उण पाणीअ सां ई खाधो वग़ैरह सभु कमु करे सघंदी आहियां ऐं असांजो जीवन आसान थी वेंदो